नमस्कार कुक्कुट पालन में रोग के प्रकोप रोकने की अवस्थित क्या है देखिए कुक्कुट पालन करने के लिए जो है उस पे जो है जैसे मान के चलिए अगर उस क्वालिटी के कुक्कुट हैं जो बाहर से हम बहुत अधिक मात्रा में अधिक मतलब पैसे खर्च खर्च करके मंगाए हैं तो उनके लिए व्यवस्थित रहने के लिए उसका एक आवास होना चाहिए खाने के लिए उसको जो है जो उस तरह का भोजन होना चाहिए जो वो कर पाए जिससे वो सुरक्षित रह पाए हैं ना उसको रहने का तरीका अच्छा होना चहिए साफ सफाई में रखना चाहिए और साथ साथ उसको मतलब घूमाने फिराने के लिए उसका एक प्लेस होना चहिए जिसमें वो घूम फिर सके टहल उहुल सके जिससे वो स्वस्थ रह सकें तो ये कुक्कुट जो है एक प्रकार का कुक्कुट होता है जो हमारे गाँव घर में होते हैं एक होते हैं जो गाँव घर में रहने वाले कुक्कुट है वो ऑटोमेटिक खा पी लेते हैं ऑटोमेटिक यत्र तत्र रह लेते हैं ऑटोमेटिक वो उसके यहाँ से मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सबके यहाँ जा जा करके खाना वो जो भोजन कर लेते हैं और जो हमारे कुक्कुट पालन के रूप में लाते हैं जो बाहर से लाते हैं ज़्यादा कीमत में खरीद के लाते हैं उनके लिए हम उस तरह का व्यवस्था करना होता है जैसे उसको रखने की व्यवस्था उसको सोने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था उनको घूमने फिरने की वातावरण की व्यवस्था और उनके साथ जो है खेलने की व्यवस्था उसके साथ जो है मतलब प्यार जताने के लिए इस सब चीज़ की व्यवस्था को कुक्कुट के साथ मतलब करना चाहिए सारा व्यवस्था उनको होगा तभी वो अच्छी तरह से रह पाएंगे ऐसा नहीं करने पर उसे कई प्रकार की जोखिम की समस्याएं हो सकती हैं जैसे मान के चलिए वो माइंड उसका जो है गड़बड़ा सकता है वो किसी पे मतलब दौड़ सकता है किसी को काट सकता है है ना और जो है वो बीमार पड़ सकते हैं मानसिकता जो है उसका खराब हो सकता है है ना तो ये उनके साथ समस्या जानवर के साथ ये हो सकता है है ना तो कभी ऐसा होता है तो हमें उस पे ध्यान देने की मतलब बात है कि हमको उस पे ध्यान देना चाहिए तो कब मतलब जो है घूमें कब जो है उसको भोजन चाहिए कब जो उसको जो है रेस्ट चाहिए कब उसको जो है घूमने की ज़रूरत है कब उसको दवाई की ज़रूरत है कब उसको लाड़ प्यार की ज़रूरत है ये सब चीज़ ज़रूरत जो है हमें देख रेख कराना चहिए ताकि वो सुरक्षित रह पाए बिमार नहीं पड़ पाए तो ये करना चाहिए तो अगर ऐसा हम करते रहते हैं उसको समय समय से देखरेख करते हैं समय से उसको घुमाते रहते हैं समय समय से उसको भोजन देते हैं समय से उसके साथ जो है खेलते हैं है ना तो वो क्या होगा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और वो अच्छा तरह से वो काम करेगा और वो फैलेंगे भी ज़्यादा अगर उसी में हम लापरवाही करते हैं देखरेख नहीं करते है ये सारी सुविधा जो होते हैं जैसे खेलने की सुविधा उसको टहलने की सुविधा या उसको खाने पीने की सुविधा या उसको रहने की सुविधा हैं ना या उसको जो है जैसी जिस माहौल वो चाहिए लाड़ प्यार इसकी सुविधा अगर हम उसको नहीं देते हैं तो इस स्थिति में वो बीमार पड़ सकते हैं हैं ना जोखिम उसके साथ हो सकता है तो जब जानवरों के साथ जब जोखिम हो तो हो तो उसे क्या करना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए डॉक्टर से उनको सलाह लेना चाहिए समय से उसको जो है दवाई कराना चाहिए डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका इलाज़ कराना चाहिए है ना डॉक्टर को बुला करके उसका दवाई ट्रीटमेंट कराना चाहिए